खेत्तरें च बारे च थुआनू में केह् सनांऽ खेत्तरें दा कम्म ना में ब्याह् दे बाद गै कीता शुरू ते खेत्तरें च जि'यां साढ़े इद्धर सौह्रै घर आइयै ते सौह्रे दे घर आइयै जि'यां अस मतलब सब्जी सुब्जी इद्धर साढ़ै राजपुरै जि'यां घरै दी गै सब्जी लोग इद्धर जादै लोक इद्धर सब्जी दा कम्म बड़ा करदे राजपुरै जेल्लै में ब्होई ते साढ़े इद्धर लोक एह् आखदे हे भला घरा दे भाई सब्जी सुब्जी लानी घरा दी खानी शैल ओह् करना ते हून जि'यां खेत्तर मैं हून मतलब जि'यां असें इस्सै टाईम इस टाईम असें निं मतलब परानियां मूलियां जेह्ड़ियां असें पुट्टियै ओह् करी दित्तियां कड़म बी पुट्टियै ते हून में नमां मतलब मूलियां राही ओड़ी दियां भिंडियां राई ओड़ी दियां खीरे राई ओड़े दे घरा दा जेह्ड़ा साढ़ी सब्जियां मतलब कि घरा दी जि'यां हून मूलियां हियां ताजियां जि'यां सोहे हून मूली बड़ी मैंह्गी होनी निं ते असें घरा दियां राई ओड़ियां न असें घरै दियां मूलियां खानियां भट्ठें दी सब्जी भट्ठें दी पनीरी दित्ती दी ही बूह्टे मरचें दी पनीरी दिती दी घर असें गोबी होई गेआ जि'यां हून स्याले गोबी कड़म एह् मतलब अस तकरीबन लस्सन बी असें घरा दा गै राहे दा ऐ थोम जेह्ड़ा आखने होन्ने थोम मतलब घर राए दा गंढे असें घरा दे होई जंदे मरचां असें घरा दियां जेह्ड़ी मतलब सब्जियां घर च जेह्ड़ियां तकरीबन जेह्ड़े मतलब भट्ठे होई गे ता जि'यां केह् आखदे उसी टींडे कद्दू एह् मतलब घीये एह् असें सब्जियां मतलब घर गै पजाई लैन्ने होन्ने अस अपने घरा दियां खन्ने होने ताजी शैल ताजी पालक एह् तकरीबन जि'यां हून पालक ना पालक इक ऐसी सब्जी जेह्ड़ी बारां म्हीने होंदी पालक असें ओह्कड़ा कीता बड्डेआ मटर आह्ली अजें बी साढ़ै मतलब पेदे न मटर सैल्ले इक दिन असें अपने हून बूह्टे पुट्टे मटर बी असें अपने घरा दे होई जंदे खाने बो सैल्ले असें मटर हून नमें बी लग्गी जंदे भाएं कोई नमें गै करी लै रहाई ओड़ै इ'नें दिनें होई जंदे घर बड़े शैल मटर ते फुल्ले फल्ले एह् सब्जियां एह् असें मतलब तकरीबन अस लोक घर गै अपनियां घरा दियां राह्नियां ते घरा दी गै ताज़ी सब्जी खानी मुल्ले आह्ली सब्जी च ना इन्ना टेस्ट बी नी होंदा जेह्ड़ी घर दी उस्सै बेल्लै खुंडियै सब्जी तुस मासा हारा इ'यां थोह्ड़ा तड़का लाइयै ते इ'यां छड़ा इ'यां तड़के बी सुट्टी ओड़नी होए निं सब्जी ओह् बी बड़ी टेस्ट होंदी ऐ आलू असें घरा दे बचाई लैन्ने गंढे असें घरा दे बचाई लैन्ने मूलियां गाजरां गोभी टमाटर टमाटरें दे हून साढ़े दिक्खो हां हून किन्ने टमाटर लग्गै दे बी हैन एड्डे एड्डे बूह्टे साढ़ै किन्ने फुल्ल पेई गेदे टमाटर किश लग्गा दे मतलब असें अज्ज कोई पंदरां दिन होई गेआ होना असें घरा दे टमाटर बी खंदें टमाटर बी साह्नू घरा दे गै होई जंदे न